हय गोंयांत नाचाचे जायते उत्सव आसतात तातूंत हे गोंयचो कार्निवाल ह्या महत्सो महोत्सवात पाराडी संगीत नाच स्तुती काण जेवणाचें उत्सव संस्कृतीक प्रदर्शनाचो अस्पाव जाता पराडाचें फुडारपण राजा मोमो हो पौराणीक वखळ करतात तशेंच शिगमो आनी सांजवान जाता